मुंहिंजी लेख लेख जो तरीक़ो लेखण जो तरीक़ो इहो आहे रूप रेखा त थींदी आहे दिमाग़ में ऐं ड्राफ्ट लिखंदा आहियूं हा ऐं फिर उसे ऐं पोइ उन खे ठीकु कंदा आहियूं उहो बराबरु आहे त असीं रूप रेखा जो दिमाग़ में थींदी आहे वरी बि असीं लिखंदा आहियूं ऐं ड्राफ्ट बि लिखंदा आहियूं ऐं उन खे ठीकु बि कंदा आहियूं पहिरियों ड्राफ्ट असांखे हिकु ॿ दफ़ो लिखिणो ई पवंदो आहे प्रतिक्रिया जे लाइ त असांजो मनु ई आहे असांजो क़लम ई आहे जेको सभिनी खां वधीक इहो तियारु रहंदो आहे त असांजे हीउ ठीकु लिखियो आहे की न हा असांजे घर में बि काफ़ी माण्हू सभु सम्झू आहिनि ऐं हिननि जे बारे में सम्झंदा आहिनि भई हिन कहाणी जो लेख ठीकु आहे की न हिन में का कमी त कोन्हे ऐं पोइ उन प्रारूप खे असीं अंत में कंहिंखे ॾेखारे अन्हीअ खां सलाह वठंदा आहियूं उन खां सलाह वठंदा आहियूं त भई हिन जो अंत कीअं थियणु खपे ऐं कीअं हीउ सूंहं में रहंदो जीअं दुख जी कहाणी दुख में कॾहिं न बि वणंदी आहे त उन खे सुख में बदिले छॾींदा आहियूं ऐं सुख में न बणजनि न वणंदी आहे त उन खे दुख में बदिले छॾींदा आहियूं अहिड़ी तरह पर ॿियनि जो बि इन में सलाह ज़रूरु वठंदा आहियूं